نہیں میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ دوسرے سیاروں پر کوئی بیرونی زندگی ہے کیونکہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان میں یہ کہیں پر درج نہیں ہے کہ دوسرے سیاروں پر بھی کوئی اور مخلوق یا جس کو ہم خلائی مخلوق کہتے ہیں وہاں پر وہ رہتے ہیں زندگی کے لیے اوپر والے نے جس سیارے کا انتخاب کیا اسے زمین کہتے ہیں اور یہاں پر خانے پینے کی تمام اشیاء اور پانی اور ہوا وہ سب چیزیں میسر رکھی گئی ہیں جو ایک انسان یا دیگر مخلوقات کے لیے ضروری ہیں تو اس لیے اگر ہم کسی دوسرے سیارے کا رخ کریں گے تو وہاں اگر کوئی ایک چیز ہمیں میسر رہے گی تو ہزاروں چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں گے میرے خیال سے ہم زمین پر ہی ٹھیک ہیں